تعلیم روزگار اور قیادت کے لحاظ سے لکھنؤ ضلع کے نوجوانوں کو بہت سے چیلینجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے تعلیم حاصل کرتے سمعے اُن کو کنفیوژن ہوتا ہے ڈسیزن لینے میں پرابلم ہوتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ اُن کے لیے بیٹر ہے اور کون سا نہیں اور کون سا سبجیکٹ اُن کو پڑھنا چاہیے اور کون سا نہیں اُن کے پاس کوئی گائیڈینس نہیں ہوتا ہے اُن کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے اِس لیے وہ بہت زیادہ کنفیوژ ہو جاتے ہیں اِس لیے وہ فلو فلو میں جو بھی من کرتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن بعد میں اُنہیں اِس بات کا احساس ہوتا ہے جب تک بہت دیر ہو چُکی ہوتی ہے اور اُس کے بعد وہ روزگار کو ڈھونڈنے میں بھی اِدھر اُدھر بھٹکتے ہیں اُنہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کون سا روزگار کون سا بزنس اُن کے لیے بیٹر ہے کیا وہ کر پائیں گے یا نہیں اُن کے پاس کوئی گائیڈینس نہیں ہوتا ہے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے اُنہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سا سا بزنس کریں جس سے اُنہیں پروفٹ ہو